हम लोगो डांस करने के लिए बहुत ही एक्साइडेड रहते हैं शादी विवाह में और बर्थडे भी पड़ता है तो वहाँ पर भी डांस करते हैं अपने दोस्तों कि शादियों में जाते हैं वहाँ पर भी डांस करते हैं घर पर जब शादी पड़ती है हम लोग अपने फैमिली के साथ डांस करते हैं और फैमिली वालों के साथ वीडियो भी बनाते हैं क्योंकि आगे चल के देखने के लिए इंटरटेन्मेंट के लिए हम लोग फैमिली वाले साथ में देख सकें वीडियो क्योंकि डांस एक बहुत ही अच्छी कला है हम लोग करते हैं डांस से भी शरीर बहुत स्वस्थ रहता है हम लोग गाँव में करते है और दोस्त वोस्त की शादी में या बर्थडे पर्टी में जाते हैं तो फ्लोर लगते लगाते हैं डांस करने के लिए साउंड बाजा ढोल मंजीरा करते हैं क्योंकि हम लोग को डांस करना अच्छा लगता है डांस में कईं सारे दोस्त मिल के डांस करते हैं क्योंकि डांस में ही अच्छी कमेडी होती है